जी बाजू अच्छा अच्छा तऽ अहाँ कोन तरहकेँ शिक्षा व्यवस्थाके बारेमे ग्रामीण स्तरके अच्छा तऽ ग्रामीण स्तरके अभी सर्वशिक्षा अभियानके तहत छओ साल से चौदह साल तकके बच्चाकेँ नि शुल्क जे है से जेतना सरकारी विद्यालय हइ ओहिमे पढ़ायल जाइ छै आ ओहिमे अहाँ बच्चाके जे है बर्थ सर्टिफिकेट या आधारकार्ड लऽ के अहाँ एडमिशन करा सकै छी ओकरा बाद जे है से एडमीशन भए जायत ओकरा नियमित रूपसे बौआके भेजबै जी नहि शिक्षके जे व्यवस्था छै तऽ हर विषयके जे है से मतलब शिक्षक उपलब्ध कराएल जाइ छै और आगे जे है से एगो छथिन आएल के के पाठक ऊ अपर मुख्य सचिव छथिन तऽऊ बड़ा जे है निगरानी कयले छथिन आओर अब जे है से समग्र सुचारु ढंग से पठन पाठन कार्य सभ चलै छै कोइ दिक्क्त नहि आओर आगे अगर बौआ मान लू जे टेंथ तऽ पास कऽ जाइ छै अब तऽ प्लस टु हो गेल हर गाँवमे गाँव जे छै ऽ ओहो प्लस टु हो गेल होएत आओर एहि तरह से शिक्षा व्यवस्था जे है से अब सुदृढ़ हो रहल है जी आवासीय व्यवस्था भी कएल गेल है तऽ आवासीय व्यवस्था सब जगह न है जाहि से अहाँ एकरा लेल सीतामढ़ीमे जेबै सीतामढ़ीमे जे है एम पी हाइ इसकुल ओहिमे व्यवस्था है आओर आगे जे है से औ आओर गुरुकुल है गुरुकुल बैरगनियामेहै सीतेमढ़ी जिलामे तऽ उहाँ भी अहाॅं करा सकै छी आओर भी जे कोइ दिक्क्त होए तऽ ओ करा सकै छी प्रखण्ड स्तर पर जे है ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी छथिन जेकरा बी इ ओ कहल जाइ छै ई हो सकै छै आगे जे है से जिला स्तर पर जे है कॉर्डिनेट करै छै एस डी ओ करै छै डिस्ट्रिक एजुकेशन ऑफिसर कोइ तरहके यदि समस्या हो तऽ अहाँ हेल्पलाइन नम्बर पर जे है से कॉल कर सकै छी बहुत सुधार भेलैया पहिले अहीं सोचियौ ने पहिले बच्चा जाइ छलै तऽ नीचाँमे पढ़ैत रहलैए अब हर इसकुलमे जे है डेस्क बेन्च है स्मार्ट क्लास के व्यवस्था हो रहल है कम्प्युटर लैब खुलैत है तऽ अब जे है से अहाँकेँ खुद अनुभुति होएत जे केतना सुधर भेलै